मां वॉइस कॉल अने वीडियो कॉल ॿई मतिलबु वधारे ई कंदो आहियां छो की दोस्तनि सां ॻाल्हाइणो हुजे त वॉइस कॉल कमु ईंदो आहे अने मिटु माइटनि सां माउ पीउ सां दोस्त केडी केॾीमहिल दोस्तनि सां करां त वीडियो कॉल छा की हिकु भेरो चहिरो ॾिसी सघूं ॻाल्हाए सघूं सभु सुठो हूंदो आहे अने हिकु ॾींहुं में घट में घटि चार पंज दफ़ा वॉइस कॉल वीडियो कॉल थी वेंदो आहे अने ॻाल्हियूं थींदियूं आहिनि मज़ा ईंदी आहे वीडियो कॉल में मस्ती कंदा आहियूं हिकु ॿिए जी ॾिसी करे जीअं की सभु पंज छह दोस्त मिली करे वीडियो कॉल कंदा आहियूं पोइ हिकु ॿिए जी मस्ती कंदा आहियूं अने हिकु ॿिए जी उॾाईंदा आहियूं खिल मस्ती थींदी आहे सॼो ॾींहुं जेॾीमहिल बि मनु थिए त दोस्तनि खे वीडियो कॉल करे मस्ती कंदो आहियां अने केॾीमहिल घरु ॻाल्हाइणो हुजे त वॉइस कॉल करे छॾिणो घर जा हाल पुछी छॾिणा हा जिते नौकिरी ते वञूं त कंहिंजा फ़ोन अचनि त वॉइस कॉल ते ॻाल्हाए छॾियो ईअं थी करे सॼे ॾींहं में घट में घटि पंजाह सौ फ़ोन थी वेंदा वॉइस कॉल थी वेंदा हूंदा अने ॾह पंदरहां वीडियो कॉल थी वेंदा हूंदा दोस्तनि सां मिटु माइटनि सां अने केॾीमहिल हाल पुछणो हुजे अने कुझु कंहिंखे घर में शइ ॾेखारिणी हुजे की वणेव थी ईअं हुंअ थी वेंदो आहे वीडियो कॉल हिकु ॾींहं में फ़ोन त जामु यूज़ थींदो आहे जो की हाणे हर शइ फ़ोन सां ई थिए थी सॼे सॼे हिंदुस्तान में फ़ोन ई सभिनि खे कमु थो अचे